कोइ भी खेल जे खेलै छै तऽ ओकरा लोक सीखै छै समझै छै तब लोक खेलै छै जेना क्रिकेट भेलै जेना कबड्डी भेलै जेना फुटबॉल भेलै तेना लोक सीखै छै सभ चीजकेँ सीखै छै तब ओकरा लोक खेलै छै खेलयमे अच्छा लागै छै तब बहुत लोक जुटि कऽ जुटै छै बहुत लोककेँ लोक देखय लए आबै छै बाहरसँ लोक देखय लए आबै छै तब लोक ओकरा देखै छै खेलकेँ हमरा तऽ कबड्डी आ फुटबॉल हमरा बड़ी नीक लागै छै खेलयमे क्रिकेट हमरा हमरा बड़ नीक लागै छै ओसभ देखयमे लोक सभ चीजकेँ लोक सीखै छै पहिले तब लोक खेलै छै ओकरा खेलके ओकरा खेलके ओकरा तब देखयमे अच्छा लागै छै ओकरामे कलर आबै छै फुटबॉलमे अथीमे की कहै छै बैटबॉलमे आबै छै ललका पीला कलरके कपड़ा आबै छै ओकरामेके ओ लोक पिन्ह कऽ खेललक देखयमे अच्छा लागै छै सभपर नम्बर लिखल रहै छै नम्बरपर लोक पिन्हलक ओकरा कपड़ाकेँ तब लोक खेलै छै कबड्डियो लोक खेलै छै तऽ सीखै छै पहिले सीख लै छै तब ओ खेलै छै फुटबॉल खेलै छै ओहो सीखै छै तब लोक खेलै छै बहुत लोकसभ आबै छै दूर दूरके देखय लए गाँव गाँवके लोक आबै छै देखै खातिर लए अपनमे जेना कबड्डी होइ छै फुटबॉल होइ छै देखय लेल जेबै सभटा देखय खातिर लए देखयमे नीक लागै छै देखै छै लोक अच्छा लागै छै देखयमे बढ़िआँ लागै छै देखै छै ने नीक लग लोक खेलै छै बढ़िआँ लागै छै लोक खेलयमे नीक लागै छै लोक खेलै छै देखयमे नीक लागै छै देखै छै लोक बढ़िआँ लागै छै हमरा गाँवमे होइ छै लोक देखलक कहलक हमरा गाँवमे होइ छै चलू चलू देखिहेँ अच्छा लागै छै देखयमे चल चल अड़ोसिओ पड़ोसिओकेँ लोक लए जाइ छै देखय खातिर चल फोनपर लोक कहै छै चल देखय लए देखबै नीक लागै छै देखयमे लोक जाइ छै देखय खातिर लए चल देखिहेँ चल चल देखिहेँ कबड्डी खेलै छै बैट बाल होइ छै फुटबॉल चल देखय लए सभ देखय लए चलि जाइ छै देखय खातिर लए